हेल' औ मा खालामदों ए औ औ माने औ माहाय सोनो माहाय सोवा प्रायभेटाव सोनो ना ग'भारमेन्टाव सोनो जागासिनो ना प्रायभेट आवहायनो होनो सानदोंमोन माथो बारा मोजांखौनो खोनायाखै बै मा होनोमोनलाय ओ डन बस्क' आव बो लांनो सानदोंमोन माथो बेयावहायनाबो फिस फ्रानो बारा बारा थार आरो मास्थार फ्राबो फोरोंनाय फोरानो एसे माबा थार नामा दुरबल जाथारबाय ना मा होनखो बेखायनो बबेयाव सोनो सानगासिन दं आरो औ औ आमफ्राय नै बे इउ एन एकाडेमि बेयावबो औ बै इउ एन एकाडेमि औ औ औ औ बैयावहायबो मोनसे इउ एन एकाडेमि दंमोन आरो बेवहायबो गावनि मोजाङानो गावनि मादार थां जोंनो फोरोङो आरो खिन्थुबा लिरनायफोरा माबा इंलिस निनो आरो फोरोंनायफोरा फोरस्टाव बिदिनो फोरोङोनो आमफ्रायहाय फिस फ्राबो माथो एसे बुरजायानो दा बेखौनो मा खालामनो जागासिनदों आरो एसे माबाफोर मोनोबा मोजां जागौमोन ना औ औ औ आर फिस होनानै हाय औ आरो फिस होनानैहाय बारा मोजां जायाबा बेखौबो साननांगौ जायो ना औ औ औ बेबायदिनो खालामनांसिगोन मानो होनब्ला ओरैबो फिसा बुरजा लानानै क्लास आनो मोजां जाया आर मेनटेनेन्स फोरानो बारा थिख न'ङाबा होलाबायनान थ' जाया ना औ बेखायनो एसे सानदों आरो औ बे औ औ दे बिदिबा उनावहाय रायलायफिनसै औ